औ हेलौ मा खबर हो मा खबर जादों आयौ सोर सोर थांगोननो फालाय

जानायाथ' जायैनो हागौमोनहाय र' आइनावबो आफानावबो सोंग्रोनांगोन आमफ्राय मा मा लांनांगौ आमफ्राय आंहा फैसायानो खमथारहाय बे गारिनि खालेकसनफ्रा बिसिबां बिसिबां खांलायलायदों औ दाख्लिना बारा बारा जाथारदोंहाय औ एसे खम बानायदो ओमफ्राय जानाय लोंनाय जौ लागोनना लाया बेदरफ्रा माखौ माखौ जायो बिसिनाव खबर लानानै सोंहरदो नोङो जौ बिदै जोंनाव जौ बिदैया गोदै दंमोनहाय आइ संनाय खावनानै लांनांसिगोन नामाथाय जि गोदैखा आइ संदों खावना खावनांसिगोनसो आं खावनानै लांसै बथलसे नोंहा अमा एवनानै लादो आमफ्राय बे सनाथिखौ दाउ एवहोदो ओमफ्राय गारि भाराया हयले एसे खमफोर जानांगोनहाय एबारना औ होनबालाय सनाथि मैनाथिमोनखौ बुंहरदो नोङो औ बेरायहैनांगौहाय सिख्ला बैसोआवनो बेरायखानांगौ फनद्र' आगष्ट'आवनो थांसै होनबालाय औ सादिन'थायावनो बेरायखानांगौ जोंहा दे होनबालाय दोनसै आङो नों बुंहरदोल' बिसोरखौ औ दे